हमें नहीं लगता है कि भारत में लोग हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं आप दुनिया के किसी भी बड़े शहर या किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाएँ छोटी से बड़ी लेकर कहीं भी आपको क्या है कि हिंदी बोलने में कोई भी हिचकिचाहट या शर्म नहीं महसूस करता है हिंदी हर जगह आपको सुनने को मिल जाएगा आपको अगर हिंदी बहुत ही आसान और सरल भाषा है मेरे हिसाब से इंग्लिश में बोलने जाना वाला शब्द और हिंदी में बोलने चालने वाला शब्द हिंदी लोगों को ज्यादा समझ में आता है यह हमारे जीवन मूल्यों और संस्कृति संस्कार अच्छी परिचायक भी है बहुत ही सरल और सहज तरीके से हम इसको बोल लेते हैं और समझ भी लेते हैं हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हमारा कर्तव्य है कि हम इसको संजो कर रखें और अपने संस्कारों में इसको हमेशा रखे बच्चों को अपने घर में हर चीज हिंदी बोलना जरूर सिखाएँ क्योंकि यही तो हमारी पहचान है हमारी संस्कृति है आज कल डेवलप में लोग इंग्लिश बोलना ज्यादा पसंद करते हैं इंग्लिश इंग्लिश सब कुछ लेकिन ये हमारी मातृभाषा है हिंदी से अच्छी कोई भाषा नहीं है इसको सरकार को भी एक अच्छी पहल देनी चाहिए हिंदी को बढ़ावा देनी चाहिए हालाँकि हिंदी तो हर एक मतलब क्लास हर एक जगह पढ़ाई में भी कंपलसरी है और हम इसको इसी तरह से महत्व देते हैं और गवर्नमेंट भी दे रही है हिंदी आप देखिएगा कक्षा मतलब स स्टार्टिंग से लेकर और इंटर तक आपका हिंदी कंपलसरी है